आं फल' खालामग्रा माखासे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरा जाहैबाय फेसबुक ह'वात्सआप टुइटार इमेल ओमफ्राय नट केम केमेरा काइन मास्टार आरो गोबां बायदि बायदि दंबावो आरो फट'ग्राफफोर खालामग्राया जाहैबाय नट केम बे थाबाय आरो केमेरा